मूंखे अंधेरी मीटिंग जे लाइ वञिणो हुओ त जंहिंजे लाइ मां ओला ऑडर कई हुई त ओला ऑडर आई बि ओला ऑडर करण खां पोइ मां हुन गाॾी में वेठमि बि उन खां पोइ असां थोरो हलियासीं थोरो हलिया मतिलबु जीअं की पंद्रहं वीह मिंट असां अॻियां वियासीं उन खां पोइ साइन ट्रॉम्बे रोड ते सॼो हिकदमि जाम हुओ सभु गाॾियूं आसे पासे में सभु बीठी हुयूं त असांखे वञणु अॻियां वञण जो कोई रस्तो ई न पियो मिले त मां ड्राइवर खे चयो मां ॾिसु ज़रा ॿाहिरि निकिरी करे की छा प्रॉब्लम थियो आहे त ड्राइवर जॾहिं ॿाहिरि ॾिठईं की ॿाहिरि ॿ गाॾियूं पाण में टकराई हुयूं गाॾियुनि जी टकर जे करे पुलिस अची वई हुन खां पोइ सभु जमा थी विया त हुन करे सॼो रस्तो बंदि थी वियो हुओ हुन खां मां ड्राइवर वापसि आहियो मूंखे ॿुधाईं मैडम हीअं हीअं ॻाल्हि थी आहे तव्हांखे जंहिं जॻहि ते पहुचिणो आहे न उते पहुचण में तव्हांखे थोरो सो लेट थी वेंदो पर मुंहिंजी त मीटिंग हुई त मां चयोमांसि कुझु बि कोशिशि कर अगरि कोई रस्तो अथईं ॿियों तोखे सम्झ में अचई थो त कढ छोकी मुंहिंजी हिकदमि पर्सनल मीटिंग आहे मूंखे वञिणो ई आहे टाइम ते त हुन खे मां रिक्वेस्ट कई ऐं उन जो कमु आहे छा थो सोर्स करे